جی آپ کا سوال ہے کہ میرے بچپن سے جڑا کوئی دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں وہ میری اسکولی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے اور میری ذاتی زندگی سے بھی تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں میری شروعاتی دور کی جو بھی پڑھائی تھی جو بھی میری تعلیم تھی وہ میں نے اپنے آبائی وطن سے لی ہے جہاں پر میرے میں اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی میں دو بھائیوں کے بعد میں پیدا ہوئی تھی تو میں ذرا زیادہ اپنے گھر میں سب کی پیاری تھی سب مجھے بہت دلار کرتے تھے میں خاص کر میرے والد صاحب اکثر میں چونکہ میں بچپن سے ہی ذہین تھی اس لیے اکثر میں کبھی کبھی بچپن سے ہی میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن سے میری قابلیت مزید لوگوں کے سامنے آنے لگی جیسے بہت کم عمر کی تھی تو میں نے کچن میں جا کے کچھ کام کیا امی جان کے ساتھ تو وہ بھی میرے لیے ایک میری قابلیت کو ظاہر کر رہا تھا ایک قصہ مجھے اور یاد آ رہا ہے جوکہ میں آپ لوگوں سے کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ بات رہی ہوگی تب کی جب میں چھٹی درجے میں ہوں گی شاید اور اس میں میرا مضمون جو تھا وہ حساب تھا بچپن سے مجھے بہت پسند تھا حساب کیونکہ میرے والد صاحب کا حساب کتاب بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا انتہائی اعلیٰ درجے کا کہہ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے اور دل میں بس یہ تمنا تھی کہ کسی طرح سے پاپا سے آگے نکلنا ہے کہ پاپا سے بھی آگے نکلوں بہرحال وقت تو گزر ہی رہا تھا ایک بار مجھے ایسا موقع مل گیا کہ میں اپنے پاپا سے آگے نکل سکوں ہوا کیا ایک مرتبہ ہمارے قریبی رشتے داروں میں کہیں شادی تھی پہلے زمانے میں شادی میں ایسا ہوتا تھا کہ خاص کر جب بارات آتی تھی یا ولیمہ ہوا کرتا تھا تو کسی باوقار انسان کو پڑھے لکھے انسان کو یہ ذمے داری دی جاتی تھی کہ وہ حساب کتاب کرے جو بھی نذرانہ آئے اس کو جوڑے بتائے ان کو یا جو بھی تحفے آئیں ان کو وہ لکھ لیں تو میرے پاپا کو یہ ذمے داری دی گئی اور والد صاحب کا چونکہ حساب کتاب بہت اچھا تھا تو ان کو سب کو لگتا تھا کہ بھائی جو بھی پیسے آئیں گے لفافے کے یا جو دیں گے لوگ بطور نذرانہ وہ ان کو جوڑ کر بتا دیں گے شام کے وقت جب سب لوگ آرام سے بیٹھے اور وقت آیا کہ ہم سب پیسے جوڑ کر ان کو دیے جائیں ان کو ان کے حوالے کیے جائیں اور میرے پاپا نے پانچ چھ پیجیز میں آئے وہ سب پیسے میرے پاپا نے جوڑنا شروع کیا پیج نمبر ون میں پیچھے کھڑی تھی میں بھی جوڑنے لگی پیج نمبر ٹو پاپا کے ساتھ ساتھ میں بھی جوڑتی چلی گئی پیج نمبر ون ٹو تھری سب اب جب آخری پیج کا وقت آیا تو اس میں میرے والد صاحب نے جب جوڑا اور جو میں نے جوڑا تو میرے اور ان کے جوڑ میں فرق آ رہا تھا اب میں بڑی حیرت میں تھی کہ کہوں یا نہ کہوں بہرحال میں نے پاپا سے بہت ہمت کر کے کہا پاپا یہ آپ کا غلط ہے حساب پاپا بولے نہیں بیٹے تین بار کیا ہے میں نے کہا پاپا ایک بار اور کیجیے پاپا بولے اچھا ٹھیک ہے پاپا نے کیا پھر بولے نہیں ٹھیک آ رہا ہے میں نے کہا ایک بار اور کیجیے جب دیکھا دوبارہ کیا اندر اندر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں میں غلط نہ ہوں لیکن ہمت سے کہہ تو دیا تھا تو تھوڑا سا ڈر بھی تھا لیکن جب پاپا نے تیسری بار کیا تو وہی آیا جوڑ جو میں نے جوڑا تھا پھر تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی بہت خوش ہوئی میں نے کہا واہ واہ پاپا میں نے تو آپ کو ہرا دیا میں جیت گئی پاپا ہنسنے لگے پاپا بولے ہاں ہاں بیٹے آپ جیت گئیں بہت اچھی بات پاپا نے مجھے پیار کیا اور مجھ سے کہا ارے واہ بیٹے آپ کا تو بہت اچھا حساب ہے ماشاء اللہ سے میں نے کہا جی بولے آپ تو ہم سے بھی آگے نکل گئیں میں بہت خوش ہوئی میرے پاپا نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اورر وہ دن آج کی تاریخ میرے پاپا ہمیشہ میری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسی لیے ہمیشہ میں اپنے والد صاحب کا کے تجربوں سے بہت زیادہ مطلب وہ لیتی سبق لیتی رہتی ہوں وہ جس طرح کے جو بھی ہیں جو بھی جس طرح کے بھی اپنے تجربے ہیں یا بتاتے ہیں باتیں تو ہمیشہ بہت دھیان سے سنتی ہوں تو ایک تو میرا یہ دلچسپ قصہ تھا جوکہ میں کبھی نہیں بھول سکتی کیونکہ یہ میرے والد سے جڑا ہوا تھا ایک قصہ بچپن میں کا اور تھا بچپن کا نہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دسویں کلاس کا رزلٹ آنے والا تھا تو یو پی بورڈ کے رزلٹس جو تھے پہلے نتیجے جو آتے تھے وہ اخبارات میں آیا کرتے تھے اب اخبار میں ہمیں اپنے اوپر بہت یقین تھا ہمارے چچا زاد بہن بھائی اور ہمارے آس پڑوس کے ساتھی بھی تھے تو اس میں جب اخبار میں آتے تھے تو رول نمبر لکھا ہوتا تھا اس کے آگے لکھا ہوتا تھا اگر آپ فسٹ ڈویژن ہیں تو ایف لکھا ہوتا تھا اور اگر آپ سیکنڈ آئیں ہیں تو ایس لکھا ہوتا تھا اور تھرڈ آئے ہیں تو ٹی لکھا ہوتا تھا رول نمبر کے آگے تو اب ہمارے آئے چچا صبح ہی صبح ڈاکٹر صاحب اور اخبار لے کے اور بولے ہمارے بٹیا تو پاس ہو گیا ماشاء اللہ سے سیکنڈ ڈویژن آپ اپنا بتائیے اب انہوں نے میرے اسکول کا نام کچھ اور دیکھ کے اور اس میں میرا رول نمبر دیکھنے لگے اب اس میں تو ہمارا رول نمبر ہی نہیں رول نمبر نہیں تو ہم گھبرائے تو لیکن یقین اتنا تھا کہ نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے تو سارے پیپر اتنے اچھے ہوئے تھے تو اب کہیں نہیں میں تھوڑا سا ہڑبڑائی پھر میں نے دیکھا وہاں پر بھی میں نے ان کی غلطی نکالی وہاں پر یہ کہ وہ اسکول کا نام ہمارا کچھ اور تھا وہ کسی اور اسکول کے نام میں دیکھ رہے تھے تو میں نے سب سے پہلے کہا میں نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ دیکھا میں نے کہا ہمارا تو یہ والا اسکول ہے ارے ارے بیٹا اور مجھے اپنا رول نمبر جو تھا زبان زد تھا اتنے آج تک یاد ہے چار لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو تین اب یہ رول نمبر مجھے جیسے ہی میں نے کوشش کی دیکھوں اب جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس کے آگے ایف بنا ہوا تھا اب چونکہ وہ اتنا مجھے وہ کر چکے تھے ذہنی طور پہ تو مجھے لگا کہیں یہ ایف سے میں کہیں فیل تو نہیں ہوں لیکن اللہ کا شکر تھا وہ میری فسٹ ڈویژن تھی اور فسٹ ڈویزی ڈویژن ہی نہیں تھی بالکہ میں نے اپنے اسکول میں ہی ٹاپ کیا تھا تو جب بعد میں نتیجہ آیا رزلٹ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا تو ہمارا ہمارے ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر ڈسٹنگشن آئی تھی تین مضمون میں میری سبجیکٹس میں بہت اچھا لگا یہ سبھی میرے ماں باپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی ایک کہنا چاہیے حسین اور نہ بھلانے والا ایک لمحہ تھا جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے آج کل تو جو نتیجے آتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پہلے ہی پتہ چل جاتے ہیں میری ایک بچپن کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی اپنا پیپر دے کر آتی تھی تو اس کے نمبر ہمیشہ جوڑتی تھی جیسے سو نمبر کا ہمارا کوئی پیپر ہوا اور اس کے بعد میں جوڑتی تھی کہ آ کر کتنا آئے گا کتنے نمبر آ سکتے ہیں تو مطلب آپ یقین جانیے کہ میرے نمبر وہی ہوتے تھے عموماً جو میں جوڑتی تھی اتنا مجھے یقین اپنی قابلیت پہ اور اس پہ تھا کہ میرا اتنے ہی نمبر آئیں گے کیونکہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اتنا کیا ہے تو انشاء اللہ اتنے آئیں گے ہی آئیں گے اور ایسا ہوا بھی کئی مرتبہ تو اس طرح کے دو تین قصے ہیں جو میری اسکولی زندگی اور میری ذاتی زندگی کے ایسے یادگار لمحے ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتی کیونکہ کہتے ہیں کہ دسویں کلاس آپ کی جو ہے پہلی سیڑھی ہوتی ہے تعلیم کی اس کے بعد آگے کی تعلیم تو آپ آگے کرتے ہی رہتے ہیں اپنی تو ماشاء اللہ سے یہ چیز تھی میری امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا